बैंकिंग जो काम बैंक में होते हैं कहते हैं बीमा दुर्घटना के हिसाब से होते हैं जीवन बीमा चाइल्ड चाइल्डो की बच्चों की आजकल बीमा निकले हैं बीमा कई प्रकार से होते हैं बीमा से आजकल बहुत सुविधा होती है जैसे किसी ने अचानक किसी के दुर्घटना हो जाए उसके पास कोई व्यवस्था ना हो तो वो क्या करें यदि यह फंड मिलता है उसको उससे बहुत सुविधा हो जाती है तत्काल के लिए और दुर्घटना हो गई पैसे नहीं है बिल भरना है तो कहाँ से करेंगे लेकिन बीमा से इतनी सुविधा हो गई कि अरे किसी की कुछ नहीं करना पड़े फाटक से बीमा आते हैं और फाटक से क्लैम कर देते हैं और जाते हैं बस में एक्सीडेंट हुआ भिया तुम्हारे बस का बीमा है हाँ है सवारी का बीमा है फट से हो जाता टाइम नहीं लगता है बीमा लेकिन बहुत जरूरी होती है बैंकिंग बैंक में थोड़ा थोड़ा पैसे जोड़ के रखो भविष्य मैंने कल क्या हो जाए उस पैसों का अपन को नहीं अपने घर वालों का फ़ायदा मिल जाए